हमसभ पशुपालन जे छै हमलोग हमसभ ठीकसँ ढङ्गसँ करै छियै आओर हुनका यानि गाय गायके लिए अलग चारा खाना घास भूसा उनका लेल घर रखलहुँ आओर बैलके लिए भी हुनका लिए घर खाना चाराके लिए रखलहुँ आओर बकरीके लिए भी चारा खाना रखलहुँ मुर्गीके लिए अलग घर बनेलहुँ जे खोप होइत छै हमरसभके मिथिलाञ्चलमे कहै छै खोप तऽ ओ मुर्गीके जे छै हमसभ रखलहुँ हुनका लिए अलग घर रखलहुँ मुर्गीके लिए आओर जानवर आओर कभी कभी जे होइ छै हमरसभके जे छै जगहके नहि रहैके कारण जे छै जे एक ही जगह एक ही एक ही मालक घर कयल जाइ छै हमसभके तऽ एक ही मालक घरमे रखलहुँ खाना सभके अलग अलग खाना होइ छै गायके गायकेँ अलग देलहुँ भूसा देलहुँ घास देलहुँ आओर हमलोग खेतसँ काटि कऽ आनै छी घाससभ हुनका कुट्टी कटलहुँ फेर केलहुँ सानी भुस्सी दऽ कऽ हम हमसभ खिआबैत छी मुर्गीकेँ जे होइ छै गहूँम चारा खिएलहुँ कभी कभी जे होइ छै हमसभकेँ घरके दिक्कत जे भऽ जाइ छै तऽ हुनकासभके एक ही जगह एक ही घरमे हमसभ रखलहुँ कम गायसँ की होइ छै हमरसभके दूध जे दूध होइए हुनका बेचै छी एहिसभमे जे दूध बनैए मक्खन बनाबै छी आओर पनीर बनाबै छी ओहिसँ हमरासभकेँ आमदनी होइए आओर हमरासभके पशु पालन जे होइ छै बहुत ढङ्गसँ होइ छै कभी भी ने मालक घर जे घरमे रखलहुँ ओहि घरमे जे छै गाय रहल मुर्गी रहल बकरी रहल तऽ हुनकासभके देखभाल सही टाइमसँ करेलहुँ सुबह शाम हुनकासभके करय पड़ै छै कहियो होइत छै कि सुबह होके हुनका गन्दगी फैल जाइत छै तऽ ओकरा साफ करय पड़ैत छै साफ कए कऽ हुनका बाहर निकालय पड़ै छै फेर खाना दिअ पड़ै छै हुनकासभके सही टाइमपर हुनकासभकेँ नहाउ गायकेँ फेर खाना दिऔ